ترقی و نشوونما کے لحاظ سے ناسک ضلع کے درپیش اہم چیلنج اور مواقعے تعلیمی معدومی اور روزگار کی کمی ہے جو کہ ترقی اور نشوونما کے راستوں میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے معاشرتی انصاف کی خصوصی ضرورت ہے تاکہ ہر طبقے کے طلبا کو موازنہ اور معیاری تعلیم کی فراہمی ممکن ہو ناسک ضلع میں روزگار کی کمی بڑا چیلنج ہے جو کہ مقامی آبادی کو متاثر کرتی ہے اور انفسرا اسٹرکچر کے لحاظ سے ضلع کو بہتر بنانے کے لیے سڑکوں اور راستوں کی ترقی ہے اس کے ذریعہ ہم زیرساخت ترقی کر سکتے ہیں مواصلات کی سہولت میں بہتری ہو سکتی ہے بجلی اور طاقتی زیر بنائی جا سکتی ہے مائگریشن کو روکنے کی سہولتیں فراہم کی جا سکتی اور محلی آبادی کو روزگار کی فراہمی کر کے ان ساری چیزوں کو روکا جا سکتا ہے اسی طریقے سے صحت اور مرمت کی